जातिवाद में पहले जातिवादियों को ओ बी बी सी और ए एस टी जनरल के लोगों को दूर रखते थे और बहुत भेदभाव करते थे इन लोगों में भेद भेदभाव करते थे और इन्हें इन्हें से कोई भी वस्तु या ये कोई चीज़ ले लेते थे या छू लेते थे उसे और कोई व्यक्ति नहीं छूते थे क्योंकि इन्हें इनसे बहुत भेदभाव किया जाता था इनके हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं और अब हमारा इण्डिया इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमारे इण्डिया में कोई भेदभाव नहीं है अब सब एकसमान माने जाते हैं हमारा भारत जातिवाद से आगे बढ़ चुका है अब कोई भेदभाव नहीं है सब एकसमान रूप से रहते हैं सब एकसमान रूप के भारतवासी हो गए हैं अब कोई भेदभाव नहीं करते हैं महिला शिक्षा महिला शिक्षा पहले के लोग महिला शिक्षा के बारे में कुछ समझते ही नहीं थे महिलाओं को पढ़ने के लिए शिक्षा देने के लिए अनुमति नहीं देते थे उनको बस घर का काम करने के लिए कहते थे कि घर का काम करे महिला तभी अच्छी लगती हैं और पढ़ने की अनुमति नहीं देते थे बड़े लोग घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग बाहर नहीं जाने देते थे महिलाओं को पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अनुमति देते थे क्योंकि महिला शिक्षा की कोई अनुमति ही नहीं थी वह लोग कुछ जानते ही नहीं थे महिला शिक्षा के बारे में फिर धीरे धीरे हमारे देश में भारत में बदलाव आया कि महिला शिक्षा भी ज़रूरी है फिर धीरे धीरे महिला शिक्षा जागरूक हुई फिर महिला शिक्षा होना शुरू हो गया फिर लोग धीरे धीरे अपने बेटियों को अपनी बहनों को अपनी बहुओं को धीरे धीरे शिक्षा लेने के लिए बाहर भेजने लगे अब तो महिला शिक्षा इतना बढ़ अधिकार इतना बढ़ गया है कि आजकल महिला पुलिस डॉक्टर इन्जीनियर हर एक चीज़ में आगे बढ़ रही हैं महिला शिक्षा अब बहुत आगे बढ़ चुकी है इसीलिए शिक्षा भी होना आवश्यक रहता है पहले के लोग नहीं करवाते थे कुछ जानते ही नहीं थे जब सब लोग जागरूक हुए शिक्षा के बारे में तो वह लोग शिक्षा कराना सोचे महिलाओं को शिक्षा कराने की अनुमति दिए और शिक्षा महिला शिक्षा इतनी आगे बढ़ी कि महिला शिक्षा होने से महिलाओं को सम्मान मिला महिलाएँ आगे बढ़ीं और महिलाएँ अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं बढ़ने लगीं और महिलाएँ अपने लक्ष्य को चुनी अपने लक्ष्य को पा भी सकती हैं अगर वह लक्ष्य ठान लेती हैं कि हमें यही लक्ष्य करना है अब लड़कियाँ महिला बहू बेटी बहन सबको भी पढ़ाया जाता है अब सबकी अनुमति हो गई है और वह लोग अपना लक्ष्य बनाकर कुछ करना चाहती हैं तो वह अपना लक्ष्य भी हासिल कर लेती हैं सती प्रथा पहले के लोग में सती प्रथा भी होती थी पहले ज़माने में जब सती प्रथा होती थी तो पति अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तौ उसकी चिता पर पत्नी को भी बैठा दिया जाता था और पत्नी को भी उसी चिता के साथ जला दिया जाता था सती प्रथा में यह होता था और फिर किसी की पति की मृत्यु हो गई तो थोड़ा सा बदलाव आया उसे खाना अलग देते थे शृँगार सजने सँवरने की अनुमति नहीं थी वह सिर्फ सफ़ेद कपड़ा ही पहन सकती थी सफ़ेद कपड़ा ही पहनती थी और कोई भी शृँगार वस्तु कोई भी चीज़ें नहीं छूती थी उसको छूना उस और सब लोग अशुभ मानते थे और उसे अलग बर्तन में खाना भी देते थे फिर धीरे धीरे हमारे देश में यह भी बदलाव हुआ फिर भ्रूण कन्या हत्या कितने लोग तो कन्या भ्रूण का लिंग निर्धारण एम टी पी करवाते हैं पता चलता है कि भ्रूण कन्या है तो उसको गर्भ में ही मार देते हैं भ्रूण हत्या होती है इसीलिए हमारे भारत में बदलाव आया कि भ्रूण की हत्या करने पर कानूनी अपराध है इसीलिए भ्रूण हत्या रोकी गई कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है